हैलो नमस्ते बीर जी बीर जी कल में तुं'दे आटो च आई ही ते तुं'दे आटो च ना मेरा बैग रेही गेआ ओह्दे च जरूरी कागज़ ही ते में बड़ी मुश्कलें कुसै कोला पुच्छियै पाच्छियै तुं'दा नंबर लेआ ते मिगी ना ओह् जरूरी कागज़ चाहिदे ओह्दे च बच्चें दे बी कागज फार्म हैन स्कूल दे ते फिर होर बी बड़े जरूरी समान ऐ ते बड़ी मुश्कल होई जानी ते तुस मेह्रबानी होग तुं'दी जे देई ओड़गे ते पजाई ओड़ो मेरे धोड़ी ते कोई बारां ते इक दा टैम ही ते बैठी दी ही में तुं'दे आटो च होर में कुतै रुकी निं नां कुसै बैठी ते मीं तां करियै पता ही कि मेरा समान आटो च रेही गेआ हां नेईं मेहरबानी होग तुं'दी पजाया जे ते ठीक ऐ सगुआं में ते इत्थें रौह्न्नी सांबै ई मेन बजार च ई आं हां ते हां जी हां जी ठीक देई ओड़ेओ जरूरी हैं ठीक